आं जेब्ला बासजों आंनि न'निफ्राय सिलिगुरिथिंहाय दावबायदोंमोन आं बे समावहाय गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयोमोन मानोना बै समावहाय लामा बा हान्थामेलायाबो मोजां नङामोन जायनि थाखैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थानांगौब्ला एबा बासजों दावबायनांगौब्ला जेनेबा आङो सिलिगुरियाव दावबायहैयोमोन माब्लाबा थाङोमोन बे समावहाय आङो आं गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयोमोन बे समाव बासफ्रा गोबां खममोन भाराफ्राबो नाथाय खममोन नाथाय बासफ्रा गोबां खमखायनो मानसिफ्रा बारा दङमोन पेसेनजारफ्रा बारामोन जायनि थाखायहाय जोङो समावहाय टिकेट मोनामोन समाव टिकेट मोनामोन गसंनानैब्लाबो जोङो दावबायनो गोनां जायो गोबां होंगो दोंगो जानायखौहाय आं गोबां खस्थ' मोनबोदों आं जिब'नाव बेखौ एक्सपेरियेन्स दङ आङो बासजोंहाय आंनि जिब'नावहाय लंगेस्ट जारनि होनना बुङोब्ला बे बङाइगाव टु सिलिगुरि बेनो आंनि जिब'नावहाय लावसिन बासजोंहाय दावबायनाय आरो बिनि अनगायैबो अबससे आङो दिल्लीनिफ्राय कासमिरसिम आङो दावबायनो गोनां जादों कासमिरखौ नायनो थाखायहाय बे समावहाय बै समावहाय कासमिरनि लामाया गोबां गाज्रिमोन लामाबो गुसेबमोन अब्लाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय सहैदों आरो जों कासमिरखौहाय दावबायनानै गोजोननायखौ मोननो हादों